औ हेल' आदा माबा आं बे कारिगावनि टेक्सि द्राइभार बुंहरदोंमोन दा आंथ' जायगाखौबो मिथिजोबा जाबाय दा कारिगावनिफ्राय सामथाइबारिसिम थांनाय माबाया लामाया माबादि जागोन औ औ औ मानि आंनाबो टेक्सिआ एसे गोजाम जाबाय नालाय ओंखायनो दा एसे थांजागोन्ना थांजाया बिनि सोमोन्दै खबर लाहरदोंमोन थांजागोन आरोना आटसा दस्रा गैया आरो मानि बेल' आटसा ओमफ्राय बे गिदिंनानै थांनायनि लामायालाय माबादिथो फाक्का ना ओरैनो अन्थायनि जाखो बिसिबां किल' मिटार सो जागोन साइसआव ओमफाय नैबेलाय माबायालाय नै डाइरेक्टआ आयु होमबाथ' गोजान जाथारो माथो बैथिं थाङोबाथ' नैबेथिंसो थांनांसिगोनदां होमबालाय डाइरेक्ट लानानैनो